हाँ जी नमस्ते आप फल वाले भैया बोल रहें तो आपके पास सेब् है कीवी भी अच्छा अच्छा तो सेब् आप कैसे दे रहे हैं अच्छी क्वालटी की मीठा सेब् चाहिए मुझे मीठा वाला अच्छा सेब आप थोक में भी देते हैं अच्छा तो मीठा है ना सेब कहाँ से मंगाते हैं आप लोग सेब अच्छ अच्छा मुझे थोक में चाहिए था डिस्काउंट तो मिलेगा ही अच्छा मुझे कीवी लेना था वह भी थोक में ही तो उसपर डिस्काउंट होगा डिस्काउंट होगा कीवी का भी अच्छा अच्छा तो मुझे वह भी थोक में ही लेना था एक दो पेटी अच्छा आ वह है आपके पास अंगूर तीनों के अलग अलग रेट होंगे तब

अच्छा तब मीठा है ना तीनो में से कौन सा मीठा है मीठा होता है तो मुझे अंगूर अच्छा तो मुझे मुझे दो अंगूर चहिए एक काला एक हरा वाला थोक में चाहिए तो इसपर भी तो डिस्काउंट होगा ही कोई भी अंगूर भी आप लोग कहाँ से मंगाते हैं बाहर से अच्छा तो मुझे अंगूर चाहिए था कीवी चिए था सेब सब दोनों तीनों थोक में ही चाहिए था अच्छी क्वालिटी चाहिए क्वालटी भी अच्छी होनी चाहिए मीठा होना चिए तो मुझे सेब भी अच्छे क्वालटी के चाहिए कीवी भी अंगूर भी मीठे होने चाहिए पूरे तो मैं यहाँ मेरे यहाँ भेजवा सकते हैं आप पैक करा के अच्छा तो हम आकर ले ले रहें हैं ठीक है नमस्कार नमस्कार